हैलो हा ट्रेवल एडवाइज़र गौरव था ॻाल्हाइनि जय झूलेलाल हा मुंहिंजो नालो विकास आहे मां दिल्लीअ में आहियो आहियां पंहिंजे फैमिलीअ सां गॾु घुमण लाइ असां काल्ह पहुता आहियूं असां खे थोरो दिल्लीअ जा जेके रिलीजियस प्लेसिस आहिनि मंदर आहिनि हिंदू मंदिर हुननि में घुमण जो असांखे इरादो आहे त तव्हां मूंखे सलाह ॾेयो त किथे किथे वञी सघूं था असांखे तव्हां कीअं वठी वेंदा असांखे सुभाणे ऐं पणिए ॿ ॾींहं आहिनि असां वटि हा इहो भई उन खां पोइ ॿिनि ॾींहनि खां पोइ असां टे ॾींहुं वापसि वेंदा अॻिते वेंदासीं त ॿ ॾींहं असां दिल्ली में ई आहियूं हा ज़रूरु अच्छा तव्हां हा हा असांखे इहा जेके पुराणा जेके इहे आहिनि क़िला ऐं जेके छा चवंदा आहिनि उहे सभु इंट्र्स्ट कोन्हे असांखे असांखे मंदर में वञिणो आहे बसि असां साउथ दिल्लीअ में लाजपत नगर में हिकिड़े गेस्ट हाउस में आहियूं अच्छा ठीकु आहे हा हा मां ॿुधो आहे अच्छा सिधो हुन सां केतिरो अच्छा लाजपत नगर असां रहूं लाजपत नगर में ॿ ॾींहं त इहे त अॻे ई हूंदो चांदनी चौक केतिरो परे आहे हुतां खां अच्छा ठीकु आहे पोइ हुते कहिड़े मंदर में वेंदा चांदनी चौक में अच्छा मंदिर मंदिर मंदिर ॿुधाए चर्च में न वञिणो आहे हा न हुते न वञिणो आहे असांखे असांखे मंदर में वञिणो आहे हा जेके वॾा चेमत मंदर आहिनि जिते माण्हू वेंदा आहिनि वॾा वॾा हा यैस

अच्छा ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे हा अक्षरधाम मंदरु अच्छा जी जी जी ठीकु आहे ज़रूरु हलंदासीं

अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ तव्हांजो तव्हांजो तव्हांजो वहिकल हूंदो न पंहिंजो ठीकु आहे त उन में असांखे बि तव्हां उन में असांखे हिते लाजपत नगर में पिक कंदो न हा उहो ई ॿुधायो मूंखे हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे सुठो हा ज़रूरु ठीकु आहे उन में तव्हां अचो त टाइम लॻंदो ठीकु आहे ठीकु आहे त हा अच्छा असांखे ॿ ॾींहं आहिनि ज़रूरी कोन्हे हिक ॾींहं में पूरो करिणो आहे त ॿिए ॾींहं बि वञी सघूं था अच्छा ठीकु आहे हा ठीकु आहे वापसि असां पंहिंजे गेस्ट हाउस ठीकु आहे जी हा इहो कहिड़े हंधि आहे वेस्ट दिल्ली में अच्छा ठीकु आहे हलंदासीं अच्छा अधु ॾींहं हुन में निकिरी वेंदो ठीकु आहे हुन खां पोइ मां मंझंदि खां पोइ हिकु हिकु हिकु गुरुद्वारो कोई वॾो मेन हुजे हुन में हली वेंदासीं अगरि टाइम आहे त हा हा ठीकु आहे हा हूंदो आहे अच्छा हुतां असां ॿुधो आहे त हिकु वॾो गुरुद्वारो आहे रेलवे स्टेशन जे अॻे बि आहे शीश गंज जेको चांदनी चौक जे इलाइक़े में आहे त चांदनी चौक असां वेंदा जॾहिं पहिरीं जे त अॻियां ई हुजे गौरी शंकर जे मंदर जे अॻियां त असां हुते बि मथां टेके अची सघूं था त न गुरुद्वारे में शीश गंज में ठीकु आहे पहिरियों ॾींहं उहो हा पोइ सुबुह जो घणे बजे रेडी मिलू असां तव्हांखे अच्छा न असां जल्दी त्यार थी सुबुह जो पंज बजे उथी वेंदा आहियूं तां चओ त असां सते बजे अठे बजे त हलू तव्हांखे अगरि सॼे ॾींहं जी प्लेन आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं ॾींहं जो असां सुबुह जो निरंत करे हलंदासीं मंझंदि जी माञी वग़ैरह किथे तव्हांजो जेको ड्राइवर हूंदो आहे असांखे ॿुधाईंदो सुठो जॻह ते ठीकु आहे वे वेस्ट दिल्ली हा त असां शाकाहारी आहियूं त मंदिर में वञो त वरी शाकाहारी शाकाहारी भोजन खाईंदासीं हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो न पुरो पैकेज हुते घणो ख़र्चु थींदो

ॿिनि ॿिनी ॾींहनि जो हा बि ॿिनी ॾींअनि जो ॿिनी ॾींहनि जो हा त ठीकु आहे ठीकु आहे सुठी सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां असांखे ॾाढी सुठी हा तव्हां असांखे सुठी सलाहु ॾिनी आहे पोइ तव्हां वटि मुंहिंजो नंबर अची वियो आहे सुभाणे खां शुरू कयूं त अठे बजे ठीकु आहे चङो हरिओम